بہار میں مرکزی ہیلتھ فیسلٹی فیسلٹی یہ پائی جاتی ہے بہار میں کہ بہار میں یعنی چھوٹے چھوٹے یعنی ڈاکٹر ہوتے ہیں فیسلٹی مطلب یہ بتاتے ہیں کہ بہار میں چھوٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں یعنی گھر گرہستی جیسے ہم لوگ کا گاؤں ہے گاؤں میں جیسے ایک کلینک ہے گاؤں کے باہر ایک کلینک ہے چوک چوراہا پہ جو کلینک ہوتا ہے جو ڈاکٹر کے دکان ہوتے ہیں وہ بڑے اسپتال تو نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ کلینک ایسا رہتا ہے کہ ہم لوگ کو دوا میں ہر چیز میں مطلب جانا پڑتا ہے تو وہ لوگ دے دیتے ہیں وہ لوگ ہم لوگ کو دوائی دے دیتے ہیں اس کی فیسلٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کو اگر کوئی چیز زیادہ بیماری ہو کم سے کم بیماری رہتا ہے تو ہم لوگ چلے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس اگر زیادہ بیماری ہوتی ہے تو ہم لوگ جاتے ہیں دور بھاگ جاتے جیسے بڑے اسپتال میں جاتے ہیں بڑے بڑے اسپتال میں جاتے ہیں دور چلے جاتے ہیں وہاں پیسے پیسہ بھی اس میں اچھا سا لگتا ہے اور جیسے کوئی غریب ہوتا ہے تو غریب کو اب غریب کو جیسے زیادہ غریبی ہے تو پاس والے ہاسپٹل ہے سرکاری ہاسپٹل ہے اسی میں جا کے دکھا لیا پرائیویٹ میں نہیں گیا غریب ہے غریب ہاسپٹل میں جا کے دکھا لیا پرائیویٹ میں نہیں گیا اور وہاں کے سرکاری ہسپٹال کے اچھی فیسلٹی نہیں رہتی ہے جیسے وہاں کوڑا کچرا جمع رہنا اور اس کے بعد بلڈ کا ادھر ادھر ہو جانا اور وہاں کوڑا کچرا ادھر ادھر ہو رہنا اور جس سے اور بیماری پھیل جاتی ہے اسی لیے وہاں کے جیسے شہر کے اسپتال گاؤں کے اسپتال سے بہت مختلف ہوتے ہیں بہت صاف ہوتے ہیں شفاف ہوتے ہیں اور گاؤں کے جو اسپتال ہوتے ہیں وہ ٹھیک رہتے ہیں ہم لوگ کے لیے بہت اچھے ہیں اسپتال گاؤں والے لیکن ہم لوگ جیسے شہر میں ڈھونڈتے ہیں اسپتال اچھے سے اچھے ہوں صاف صفائی پرائیویٹ اسپتال ہو صاف صفائی ہو اس اسپتال میں اور ہم لوگ کو جو صفائی میں آدھی مطلب بیماری دور ہو جاتی ہے ایسے اسپتال بہت اچھے ہوتے ہیں ایسے اسپتال سے ہم لوگ دوائی لیتے ہیں اور دوائی لے کے اس کو یوز کرتے ہیں تو یہی یہی سب فیسلٹی اس میں اسپتال میں ہمارے بہار میں پائی جاتی ہیں